السلام علیکم میرا نام محمد عاطف ہے اور میں بٹلہ ہاؤس نیو دہلی کا رہنے والا ہوں میں نے ٹولتھ کلیئر کیا ہوا ہے اس کے بعد میں کسی وجہ سے اسٹڈی نہیں کر پایا اب میں اپنے والد کا ان کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہوں اس کے علاوہ میں گھر کے کام کاج بھی کرنے میں تھوڑا بہت ہاتھ بٹاتا ہوں